हैलो हैलो आहो फोनै आह्ली दुकानै दा बोल्ला दे अस कॉलोनी साढ़ी कॉलोनी ऐ म्हाराज आहो अच्छा ते साढ़े कोल वीवो दा नोकिया दा रियलमी दा ते रियलमी सी टवैंटी दा बी ऐ ते हर किस्म ते चार पंज वैराइटियां पेदियां न ऑल रेडी यरो इन्ना साढ़े कोल टाईम निं होंदा क अस तुसेंगी फोटो भेजी सकचै ते तुस जां आपें आइयै दिक्खी लैओ अच्छा दिक्खो आं भी साढ़े कश बी टाईम निं ते तुस दिक्खी लैयो साढ़े कश बी अच्छी क्वालिटी दे फोन होने शैल बधिया कंपनी दे रक्खे असें वीवो दे रियलमी दे नोकिया दे हर इक्क चीज़ ऐ साढ़े कोल क्वालिटी दी कंपनी लब्भनी अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं म्हाराज ठीक ऐ ठीक